मैंने दो गाय पाल रखी हैं एक गाय बड़ी है थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है और एक छोटी है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसको अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करते हैं पहले सुबह उठना उनके आस पास की साफ़ सफ़ाई करना फावड़े से गोबर वगैरह को हटाना जो भी है उस झाड़ू से साफ़ सफ़ाई अच्छे से करना फिर उनके नादों को अच्छे से झाड़ कर साफ़ करकर उसमें पानी डालकर फिर उनमें खरी डाल करकर भूसा लाकर उनको पर्याप्त जितना भी होता है कि इतना लोग सब खा सकती हैं उतना उनको चारा देते हैं और बरसात में हम हरा चारा अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं जो भी चरी है घास वगैरह उसको देने के अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं ताकि उनका दूध देने का जो भी प्रोसेस है वह अच्छा रहे अच्छे से दूध दें हम दूध निकालते वक्त इसका कोशिश रखते हैं पूरा ध्यान रखते हैं कि इतना ही दूध निकालें कि जिससे उनका जो बछड़ा है छोटा सा बच्चा उसका भी उससे पेट भर जाए और वह भी स्वस्थ रहे और उन लोगों को नहलाना धुलाना अच्छे से साफ़ सफ़ाई करकर रखना और बरसात के दिनों में अधिक से अधिक मच्छर लगने लगते हैं तो उनके आस पास उपलों के धुओं से मत मच्छरों को भगाने के कोशिश करते हैं और ठण्डी में जो भी होता है उनके उनको अच्छे से जब बाँध करकर गर्म रखने के लिए भी वहाँ भी थोड़ा बहुत उनको आग दिखाने दिखाते हैं और बोरे वगैरह सिल कर उनको ओढ़ा देते हैं नहीं तो कोई भी मोटा सा ओ कपड़ा जो हो उसको ओढ़ा देते हैं और जो छोटा बछड़ा रहता है उसके गले में बांध देते हैं अच्छे से ताकि वह इधर उधर ना खिसकाए गिराए ना और ठण्ड ना लगे उन लोगों को और गर्मी के दिनो में होता है कि उन्हें कम से कम दो बार नहला देते हैं सुबह जब वे खा पी लेती हों तो उसके बाद उन लोग को एक दूसरे स्थान पर करकर अच्छे से नहलाकर फिर साफ़ जगह पर बांध देते हैं और शाम के समय में भी वे जब खा लेती हैं उसके बाद खिलाने के बाद तो उनको नहला करकर उनके पास कुछ हवादार जगह उनको रख कर करकर बांध करकर फिर फिर उन लोगों को बांध दिया जाता है कि ताकि यह रात भर थोड़ा सा ठण्डा महसूस करें और पेड़ के छाँव में भी गर्मियों के समय में पेड़ के छाँव में भी उनको रखा जाता है कि ताकि अच्छा हवा लगे उन लोगों को और वे स्वस्थ रहें किसी भी प्रकार के उन्हें बीमारी न लगे और जो भी है वे बिलकुल अच्छे से उनको दिया जाए जो भी उनका भोजन है भूसा है घास है हरे चारा है जो भी है उनको अच्छे से देने हैं और उनका पूरा पेट भर वे भोजन कर सकें और अच्छे से कोई भी उन्हें बीमारी न लगे और उनका बच्चा भी अच्छे से रहे इसकी इसका पूरा ध्यान रखे रहते हैं समय समय पर उनका देखते रहते हैं कि खा चुकी हैं इन्हें और चारे की ज़रूरत है या अन्यथा नहीं है तो इसको देने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका भर पेट खिला करकर अच्छे से रख करकर उनका पूरा पालन पोषण करते हैं उन्हें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी न हो